कोंकणी भास हीं खूब पोरणी भास कोंकमी ही गोंयची राष्ट्रीय भास कोंकणी ह्या भाशेचो उगम कोंकणी कोंकण राज्यांतल्यान पडला कोंकणी ही गोड भास मानली जाता नायटीन नायटी टू राज भास म्हणून भा भारतांत ताचो आस्पाव जालो कोंकणी गोंयांत हिंदू तशेंच क्रिस्तांव भाव भयणी उलयतात कोंकणी भास महाराष् महाराष्ट्राक केरला आनी कर्नाटका असल्या ह्या भागांनी उलय उलयिल्ली दिश्टी पडटा कोंकणी भास देवनागरी आनी रोमी लिपींत बरोवंक येता सेवेन पोंय्ट सिक्स मिलियन लोक आसात जें भारतांत कोंकणी भास उलयतात कोंकणी हीं म्हार महाराष्ट्रान मराठी मराठीची बोली म्हूण वळखतात कोंकणी कोंकणी भाशेंत अशीं कांय उतरां आसात जी वेगळी आनी युनीक आसात जी फक्त कोंकणी भाशेंत आमकां पळोवपाक मेळटा हीं कांय उतरां आसात देखीक मोगा म्हणजें लव साळीक म्हणजें वॉटर लीली कुळागर म्हणजें गार्डन वा बेकयार्ड मळब म्हणजें स्काय पोरसू म्हणजें फिल्ड आयदोण म्हणजें युटेंसील ही भास देवनागरी आनी रोमी लिपींत भाशेन सोडून मळयाळम कन्नडा एरेबीक आनी लेटीन भाशेंत बरयिल्ली दिसता कोंकणी भाशेंत जायते पोर्चुगीज संस्कृत मराठी आनी हेर भाशेची उतर उतरांचो आसपाव जाल्लो आमकां दिसता कोंकणी भास गोंयची राष्ट्रीय भास आसलीं तरी गोंयान कोंकणी भाशेक तितलो मोलाव ना जायती स्कुलां आसा तातूंत कोंकणी भास आसना चडश्या स्कुलांनी मराठी मराठी लेंगवेज यूज जाता कोंकणी ना तें खातीर आमी कोंकणीक चड म्हत्व दिवंक जाय आनी कोंकणी सगल्या स्कुलांनी करूंक जाय